ॿ हज़ार चारि सौ नवे टीह हज़ार चारि सौ रु नव हज़ार पंज सौ सठ हिकु हज़ार ॿ सौ उणिवीह हज़ार अठ सौ पंजानवे